डांस दे बारे च सुनाचै ते में बचपन च बड़ा डांस कीते हा ते लेकिन उस टाईम फोन नीं हा होंदा ते विडियो बनाने दा कोई साधन नीं हा ते जि'यां जि'यां बड्डे होंदे गे मम्मा जि'यां में दसमीं कीती उत्थुआं दा बाद में घर कम्मै चा फोन लैता अपने पैसें दा फ्ही में जित्थै बी ब्याह् कारजे च जंदा हा उत्थैं में जेह्का डांस करदा हा अपना फोन दूऐ बंदे गी देई ओड़दा हा विडियो बनाई लैन्ना हा उं'दे कोला ते उस्सी सोशल मिडिया उप्पर चाढ़ना उस टाईम उप्पर मिगी इन्ना पता नीं हा पर आस्तै आस्तै कोई दो हजार पंदरां शा बाद च सिक्खेआ ठारां उन्नी बिच्च गै शूरु कीता में सोशल मिडिया उप्पर चाढ़ना जि'यां कुदै इंस्टाग्राम उप्पर चाडूडेआ व्हाट्सऐप पर चाड़ूडेआ जां कोई फन्नी विडियो बनाई ओह् चाड़ी ओड़ी ते हून ते इ'यां टाईम लगदा नीं ऐ पर ज्यादातर कम्म होंदा नोजवाने दा जेह्ड़े बच्चे बुच्चे होंदे उ'नें गी बड़ा अच्छियां लगदियां न एह् ते ओह् चाढ़दे बी ऐ हैन ते एह्दा समाज उप्पर बी बड़ा गल्त असर बी पौंदा ऐ दिक्खेआ जा अगर ते टाईम वेस्ट होंदा होर बी बड़े सारे जेह्के छोटे बच्चे ओह् दिखदे नीं ते ओह् बी इ'यै सोचदे कि अस बी बनाचै अस बी चाढ़चै फोन्नै उप्पर ते एह् ऐसा कम्म ऐ जेह्ड़ा नेईं करना चाहिदा पर अज्ज दा टाईम ऐसा ऐ कि सोशल मिडिया गै ऐसी चीज़ बनी दी ऐ कुसै गी इक सूई गै चूबिया ओह् सोशल मिडिया उप्पर दसूड़दे में अपनी गल्ल करां तां में बड़ी सारी विडियो चाढ़ी बी ऐ हियां पर हून मेरा कम्म बड़ा घटी दा ऐ कि जे होर बड़ी परेशानियां आई दियां न ते ओह्दी वजह् कन्नै जेह्कियां चाढ़ी दियां ऐ न बचपन च बड़े सारे ऐसे ऐसे कम्म बी कीते दे विडियो बनानियां डांस करना जि'यां कोई मेरा बर्थडे होंदा ते ओह्दे उप्पर ज्यादा नचना जां कुसै दा बर्थडे होंदा हा ते ओह्दै उप्पर डांस करना ते विडियो बनाइयै चाडुड़दे हे इक्क किस्म दा फन्न इक खुशी पैदा होई जंदी ही ओह्दे च पर अज्ज दे टाईम एह् सारा टाईम होई दा होर अज्ज इन्ना मौका गै नीं मिलदा कि सोशल मिडिया उप्पर डांस करियै कोई विडियो चाढ़चै बचपन च चाढ़दे होंदे हे होर उस टाईम बड़ी खुशी बी होंदी ही